हेलो हँ प्रणाम माइ सामाके दाम केना यऽ हमरा सामा लेनाइ छै एक लाखके लेबय कोन आरके लेबय नथिआ लेबय नथिया लेबय शक्ति सब लेनाइ छै केना रेट लगेबय महङ्गा पड़ि जेतय महङ्गा पड़ि जेतय कतनामे देबय तैयो डेढ़ लाख एक लाख बीस हजारमे नहि हैत चाँदीके दाम कते यऽ

कए हजार भरी छै अच्छा सोना तऽ लेबे नहि करबय आओर चाँदियो लेबय चलू ठीक छै अँगुठिये लए लेबय अँगुठी लए ललेबय सब चीज लए लेबय कानके लेबय एगो नथिआ लए लेबय भए जेतय ने कमे दामवला पायल लए लेबय कानके लेबय नथिआ लेबय लए लेबय कमे दामवला पायल लए लेबय पतलामे के सब भए जेतय ने पकड़ा छै एक दसमे नहि देबय एक लाख दस हजारमे हँ ओते सोनाके दामो नहि छै नहि हमरा अहाँके दोकान अहाँके दोकानमे सोना सब बढ़िआँ मिलय छै